میں اپنی بہن بیٹی دوست کو بہت بلند دیکھنا چاہتی ہوں بہت اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتی ہوں ہر لڑکی کو یہ حق ہے کہ وہ خوب اعلیٰ تعلیم خوب اعلیٰ تعلیم حاصل کرے خوب بلند ہو کسی کی محتاج نہ ہو کیونکہ لڑکیاں کم نہیں وہ بھی خوب اچھا کر سکتی ہیں وہ بھی خوب بلند ہو سکتی ہیں اسی لیے میری تمام لوگوں سے گزارش ہے تمام لڑکیوں سے تمام بہنوں سے اور تمام بیٹیوں سے گزارش ہے کہ وہ جتنی سے جتنی ہو سکے وہ محنت کریں وہ خوب بلندی حاصل کریں خوب اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں تاکہ پھر انہیں کوئی نیچا نہ دکھا سکے انہیں کہیں پر شرمندگی نہیں حاصل ہو سکے وہ ہر جگہ وہ ہر جگہ کہیں بھی اپنے ہر جگہ ان کی بلندی کا نام ہو ہر جگہ ان کا شہرت ہو کیونکہ لڑکیاں کم نہیں ہیں لڑکیاں بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں اور ظاہر سی بات ہے جب تعلیم یافتہ ہوں گی تو تعلیم یافتہ ہوں گی تو اور ان کا نام ہوگا ان کا اور شہرت ہوگا اور لڑکیوں کی تعلیمی معاملے میں کوئی مشکلات درپیش نہیں ہے وہ لڑکیاں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور وہ خوب بلند ہوں خوب بلندی حاصل کریں